जरखा जायगायाथ' जोंनि खाथियाव मानास हाग्रामा दङ आरो बेयावनो दङ मानास माउिजि गेनद्रि आरो दंबावयो हिमालय हाजोमानि बिखायाव थानाय भुटान हादर बेफोरो जोबोद समायना बेरायनाया मानास हाग्रामायाव आङो बेरायहैनानै गोबां जिब जुनाद बिफां लाइफां मिथिंगानि माखासे नुथायफोरखौ नुदों जर'खायै मानास हाग्रामायाव मोसा संरैखाथिनि थाखाय गोबां लाहार फाहार दङ बेयाव बेरायहैनानै गोबां गोजोननाय मोनबोदों बेनि नुथाय जेरै मानास दैमा आरो माखासे जिब जुनार जेरै दाउराइफोर मैफोर आरो मैदेर बायदि बायदि आरो मानास माउजि गेनद्रिया मुंदांखा जादों दाउ थ्रिलिंनि थाखाय बे दाउ थ्रिलिंआ बोथोराव खनसेल' नुजायो खखिलाबारि फार्मावा बे दाउखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो बोथोर फैब्ला आरो खाथियाव मुंदांखा जायगा थानाय हिसाबै भुटान हादर दङ भुटान हादरनि माखासे समायना हाजोफोर माखासे नुथाय जेरै बिसोरनि हादोरनि माखासे धोरोमारि फसंथानफोर माखासे फसंथानफोर जेरै सिमेन्टनि फसंथान जेरै बेसोरनि गेजेरावनो थानाय मोनसे दैमा जिखौ नांलाम दैमा होननानै बुङो बेबो जोबोद नायनो समायना बियो बेयाव थानाय माखासे नाफोरखौ जोङो उदां मेगनैनो नुनो मोननाय जायो बेयाव थानाय माखासे जेरै जिब जुनार गोबां दङ जेरै भुटाननिनो हादरारि जुनादफोर दङ जायखौ जोङो उदां मेगनैनो नुनो मोननाय जायो बुंनो थाङोब्लाथ' बेफोराव बेरायनानै जोबोद मोजां नाङो गोसोफोरखौ आरो बेरायबावनाय हिसाबै खाथि खालायाव थानाय जेरै ककिलाबारि फार्म जेराव मोनसे समाव जोबोद गोबां बिबांनि आबाद मावनाय जायोमोन नाथाय बेफोरो दा बे समाव गोमालांनो हमबाय माखासे दावराव दावसिनि थाखाय समजों लोगोसे गासैबो सोलायलांजोब्बाय बे दा बेफोरो ओरैनो मोनसे मिथिंगायारि नुथाय बायदि जानानै थालांबाय समजों लोगोसे